सारे कोला पैह्लें में जिसले लिखना शुरू करनी ते जो मेरे मन च पैह्ले ख्याल आंदे ओह् में लिखी लैनी जो जो सोचनी ओह् लिखदी ज'न्नी लिखदी ज'न्नी जो मन च आंदा ओह् लिखदी ज'न्नी जेह्ड़े मेरे बिचार जेह्ड़ा मेरे इमोशनस जुड़े दे होने ते में कोशश करनी सारा इक बार लिखी लैं इक बार दिक्खी लैनी उस्सी पढ़ी लैनी फिर लगदा जो घट्ट ऐ फिर होर लिखी लैनी फिर दोबारा पढ़नी फिरी लिखनी ते मिगी लगदा ऐ पंज छे बार ते मिगी पैह्ला गै लिखने गी लग्गी जंदे फिर में सारें कोला पैह्ले अपने बेटे गी पढ़ानी अगर ओह् आखै कि ठीक ऐ इ'यां क्योंकि सारें कोला जैदा हिखी मिगी इ'यो होंदी कि मेरा एह् बेटा पढ़ै ते मिगी दस्सै कि में ठीक लिखेआ जां नेईं ठीक लिखेआ इ'दे च केह् खामियां ऐ एह्दे च केह् कमी ऐ ते सारे कोला जैदा लिखने च जेह्ड़ी कोशि्श होंदी मिगी कोई सलाह् देऐ ते ओह् ऐ मेरी बेटी क्योंकि मिगी लगदा अजकल्ल दे जेह्ड़े बच्चे न ओह् साढ़े कोला बड़े मते स्मार्ट न उ'नें गी नालेज बी साढ़े कोला मती ऐ उ'नेंगी पता बी साढ़े कोला मता ऐ ओह् बाह्र अंदर बी साढ़े कोला मता जंदे टी वी बी मता दिक्खदे ओह् सब कुछ उ'नेंगी पता ऐ